जेनाकि गाम घरमे सरकारी इसकुल छै तऽ ओहि बच्चाके पढ़यके कोनो व्यवस्था नहि छै ओहि बच्चाके बैसयके कोनो व्यवस्था नहि छै नहि ओ घेरल बेढ़ल छै नहि पानिके गाम घरमे कोनो निकासी छै जे कतय नाली बनतै कतय पानि जेतै नहि कोनो चीजके व्यवस्थे नहि छै जेना राशन कार्ड जकरा नहि बनल छै ओकरा अनाज नहि भेटै छै ओ बच ओ आदमी केना कटै छै ओ केना कऽ गुजर करै छै गरीब आदमी छै गाँवमे स्थिति खराब रहै छै जेनाकि जे हॉस्पिटल छै तऽ कोनो मशीन नहि छै ओ पैसा लागै छै गरीब आदमी जाए कऽ बाहरसँ कतयसँ करेतै ओ आदमी नोकसान चलि जाइ छै जेना गरीब बस गाड़ी चलल ओहिमे दुनिआँके पैसा लेलक तऽ ओ पैसा लेलक तऽ ओ गरीब आदमी कतयसँ पैसा देतै ओ स्थिति ओकर खराब भए जाइ ओ किछो जाए नहि पाबै छै तहन तऽ सरकारकेँ कोनो व्यवस्था करय पड़तनि सरकार व्यवस्था करथिन तखने ने पब्लिक जीतै केना जीतै पब्लिक सभचीजके समस्या छै गाँवमे ताहिके दुआरेसँ सरकारकेँ करय पड़तनि हमसभ बड़ा स्थिति खराब यए बड़ा स्थितिमे खराबमे जी रहल छी बच्चासभ लए कऽ दिक्कत होइत रहैए बच्चा सभकेँ कतयके देब कोन इसकुलके देब जँ पैसा रहितै तऽ हमसभ बच्चाकेँ पब्लिक इसकुलमे पढ़ाए लैतहुँ से तऽ नहि यए हमसभ तऽ सरकारेके बाट देखै छियै सरकार कोनो चीजक व्यवस्था नहि दै छथिन ताहिके दुआरे कोनो काज नहि होइ छै हमसभ गरीबी जीवनमे बहुत स्थितिमे जीवि रहल छी हुनका सभकेँ करबाक चाही सेहो सरकार सभकिछु नहि करै छथि बड़ा मोसीबतमे देने छथि हमसभ कोना कऽ जीवैत छी